جی ہاں میرے خیال سے تو دوسرے سیاروں میں زندگی جینا آسان ہے جیسے کہ ہمارے دیش سے ایک پہلے ہی سائنٹسٹوں نے وہاں پر منگل گرہ نام کا ایک پرتھوی ہے جہاں پر انہوں نے جا کر وہاں کے واتاورن کو چیک کیا تھا اور وہاں پہ ہمارے پرتھوی جیسی جیسا ارتھ ہماری جو دنیا ہے اس میں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں اور جیسی ہمارے یہاں کی مٹی ہے ویسی وہاں کی مٹی ایک دم سیم ہے وہاں پہ وہ بھی اپجاؤ مٹی ہے یہ بھی یہاں بھی اپجاؤ مٹی ہے لیکن وہاں پر بس ایک چیز کی کمی یہ ہے کہ وہاں پہ ہم جیسے یہاں پہ سانس لینے والی ہوا جو ہمیں یہاں پہ ہوا ملتی ہے وہ وہاں پہ ویسی سانس لینے والی ہوا نہیں ہے وہاں پہ جو ہوا ہے وہ ایک دم ہی نائٹروجن سے بھرا ہوا ہے وہاں پہ اگر ہم تھوڑی دیر ایک گھنٹے یا دو گھنٹے سے زیادہ رک گئے تو وہاں پہ ہماری موت نشچت ہو جائے گی وہاں پہ میں یہاں پہ ابھی ہم ہمارے ہمیں زندگی جینے کے لیے سے اپنے ہمیں پانی ہوا اور کھانے کی ضرورت پڑتی ہے باقی ہم دوسرے سیاروں میں جا کے ہم محنت کر کے کھانا تو نکا بنا لیں گے پر ہمیں وہاں پہ پانی اور ہوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر ہم ابھی اتنا ہمیں دوسرے سیاروں میں زندگی جینا ہے خیال سے میرے زندگی جی سکتے ہیں لیکن ابھی وہاں پہ زندگی اتنی ملی نہیں ہے جو ایک انسانی شریر جھیل سکے کیوں کہ ہم جس پرتھوی میں رہتے ہیں اس پرتھوی میں ہی ابھی انسان نے اپنا وگیان بٹھایا ہے اور ابھی ہمارے وگیانی دوسرے سیاروں میں زندگی ڈھونڈ رہے ہیں اور جہاں تک ہے اگر آنے والے ٹائم میں ہم لوگ دوسرے دوسرے دنیاؤں میں سیاروں میں رہنے بھی لگیں گے